ہاں میں ٹرین کی وضاحت کر سکتی ہوں ٹرین میں جیسے ٹرین میں ڈبے ہوتے ہیں کچھ ڈبے میں انسان جاتے ہیں اور کچھ میں سامان ہوتا ہے انسان جس میں ڈبے ہوتے ہیں اس میں کرسیاں ہوتی ہیں اور اس میں کھڑکیاں دروازے ہوتے ہیں اور یہ ان ڈبوں کو کمپاٹمنٹ یا برتھ بھی کہتے ہیں یہ ڈبے لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ اب اب اور ٹرین میں انجن ہوتا ہے اس کے سارے ڈبے جو ٹرین کے ہوتے ہیں وہ سب انجن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں انجن بھی لوہے کا ہوتا ہے اور ہر سفر کے بعد انجن کو بدلا جاتا ہے ٹرین کی آواز اتنی زور اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ آس پاس کے علاقوں میں گونجتی ہے اس کے پہیے لوہے کے ہوتے ہیں اور جو جس جو پٹریوں سے جو پٹریوں پر ہی چلتے ہیں اور پٹریاں لوہے کی ہوتی ہیں جو سفر سے سفر تک ملی ہوئی ہوتی ہیں شہر سے شہر تک ملی ہوئی ہوتی ہیں اور ہاں میں نے ٹرین میں سفر کیا ہے میں ایک بار علی گڑھ سے دہلی گئی تھی اور اس سفر میں بہت مزہ آیا تھا